देखिए हमें पानी की आवश्यकता हर समय हर जगह पड़ती है जैसे मान लीजिए हम सुबह उठे बरस ओरस करने के बाद मुँह धोना पड़ता है पानी की आवश्यकता फिर उसके बाद हम मुँह धोने के बाद गर्म पानी या ठंडा पानी पीते हैं अब पानी पीने के बाद फिर हमें आवश्यकता पड़ता है जिनके पास खेती है खेत खेती है तो किसानी करने के लिए हमें सिचाई का काम करना पड़ता है सिचाई का काम करना पड़ता है फिर उसके बाद हम आ जा रहे हैं या जैसे जिसके यहाँ गाय भैंस कोई भी है उसको पानी पिलाने की आवश्यकता पड़ती है उसका चारा जब देते हैं तो हम उसमें पानी डाल के चारा देते हैं फिर जैसे पानी का कमी हो गया तो हम नगरपालिका में जो रहते हैं उनके पास कॉल करते हैं कॉल कर के पानी की आवश्यकता है उनको बोलते हैं तो वो फिर पानी का सुविधा उपलब्ध कराते हैं हमें पानी इस समय बहुत बचा के चलना चाहिए पानी बहुत अनमोल चीज़ है हर जगह हमें आवश्यकता पड़ती है अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारे जन जीवन जो है बहुत दिक्कत हो जाएगा बहुत से पानी ना मिलने के वजह से हमारे शरीर को बड़ी तकलीफ़ पहुंचेगी बहुत सी दिक्कत आने लगती है और हमारे जीवन में पानी का बहुत बड़ी अहमियत है